اس کی پینٹنگ جیسے موناالیسا اور دا لاسٹ سپر نے دنیا بھر کے لوگوں پہ انسپائر کیا ہے مجھے بھی ان کی کی ڈیٹیلنگ اور ایکسپریشن وغیرہ جو ہوتے ہیں دیکھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے مجھے انڈین آرٹسٹ میں ایم ایف حسین کا کام بھی بہت زیادہ پسند ہیں ان کے رنگوں کا یوز اور یونیک اسٹائل مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے آرٹ میں انڈین کلچرل اور عام س زندگی کو بہت ہی خوبصورتی سے دکھایا ہے مجھے میں زیادہ تر وہ آرٹ دیکھنا پسند کرتی ہوں جو یا تو ریئلسٹک ہو یا اپبسٹریک اسٹائل میں یہ الاسٹک آرٹ میں آرٹسٹ ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیزوں کو بہت ہی کیئرفلی پینٹنگ کرتا ہے جیسے چہرہ ہو گیا ایکسپریشن ہو گیا لائٹ اینڈ شیڈو وغیرہ کا اس کا یوز ہو گیا ابسٹریکٹ آرٹ میں رنگ اور شیپس کا جو ہوتا ہے وہ ذریعہ وہ لوگ بہت ہی فیلنگس دکھاتے ہیں مجھے نیچرل اور ایموشنس پر بیس آرٹسٹ دیکھنا سب سے زیادہ پسند ہے ایسی پینٹنگ کو جو کچھ کہنا چاہتی ہے کچھ سننا چاہتی ہیں ان کے پیچھے کچھ کہانیاں ہوں یا جنہیں دیکھ کر سوچنے کا موقع ملے آرٹ کی جو دنیا ہے اس میں بہت بڑی اور ہر آرٹسٹ کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے ہر نیا کام کو دیکھ کر کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے میرے لیے آرٹ صرف ڈرائنگ یا کلرس کو نام نہیں ہے بلکہ ایک طریقہ ہے جو اپنے جذبات کو دکھانا چاہتے ہیں جب میں کسی اچھی پینٹنگ کو دکھتی ہوں یا تو اس آرٹسٹ کا جذبات بھی محسوس کرتی ہوں اسی وجہ سے مجھے آرٹ سے محبت ہے اور میں ہمیشہ نئے آئیڈیاز اور اسٹائل ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتی ہوں